हेलौ औ आब' औ दङ मेरलाथार

आं सबथासेआव खन्नै खायो ओरैनो दुइ कुइन्टेल टिन कुइन्टेल बिदि मोनो औ लांफैनो हागोन आं केजिआव ट्रिस थाखानि फानो आब' एसे खमायनो माने आंनि बै साहा बागानखौ जोथोन लाग्रा नायग्रा बेफोरनो माबा होनांगौ जायो ना लेबारफोर

ए दे होनब्लालाय फैयोब्ला एसे मिलायजागोन आब'

लामायालाय ओरै जोंनि माबाजों ओरै बेंतलजों फैदो ओरै मोजांखा लामाया गामिआ ओरै बेंतलनि एसे माबा जायो मा होनो एसे बेंतल सोनाबजों थांनांगौ जायो औ लामाया मोजां गारि हाबखायो औ दे दे आब' दे

दे होनब्लालाय आब' नों माब्ला फैयो फै फैना फैदो गारि लाबोना फै औ दे दे आब' दे